ग्वालियर जिले में मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है जिस में सब से अच्छे गणेश जी जो हैं हर गली और हर मोहल्ले में विराजित किए जाते हैं और बिधिवत उनका पूजन किया जाता है वैसे ही नौ दुर्गों में माता को हर जगेह स्थापित किया जाता है और विधि विधान से उनका पूजा पाठ सब कुछ चलता है ग्वालियर में सब से बड़े गणेश जी अंचलेश्वर महादेव पर बिठाए जाते हैं और बाढ़े पर सब से अच्छी माता विराजित की जाती है सामाजिक परंपराओं में हमारे देश हमारे ग्वालियर में पच्चीस छब्बीस जनवरी और पंद्रह अगस्त के त्यौहार भी बड़े धूम धाम से मनाए जाते हैं और चूंकि भारत एक सांस्कृति समाजिक परंपराओं वाला देश है तो सभी लोग मिल जुल कर सभी प्रोग्रामों में भाग लेते हैं चाहे वो हिन्दुओं के हों या मराठी के हों या सिक्खों का गुरु नानक जयंती हो या मुसलमानों का ईद हो हम लोग सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर बराबर से हिस्सेदारी करते हैं